हेल्ल' ए ए अ दे दे नोंथाङा फैनानै नायफैनो हागोन गावबो हारसिं जेनेबा बर'निखौथ' मिथिखागौ जेनेबा मोसानाय बागुरुम्बा आरि हानाया हागोन औ औ जेनेबा बर'नि कल्साराथ' मोसानायाबो थाखाबाय आरो जेनेबा जानाय लोंनाय मेथाइ खन्नाय आरो जुदि नोंथाङा मोजाङै आं खिन्थानायखौ मोजाङै बुजियाखैबा नोंथाङा फैनानै नायफैथारनो हागोन माबायदि माबायदि बेनो औ दे फैनो हागोन जों गासैबो खिन्थाना होजोबगोन जेनेबा माबोरै माबोरै जायो

औ औ जोंबो जेनेबा जुदानिफ्राय फैनाय मानसिफोरनो मोजां मोनो खिन्थानो जेनेबा बर' हारिनि सोमोन्दै बयबोथ' मिनथिनो लुबैखायो मिथियैफोरखौ जोंबो औ खिथानानै लानो थाखाय मोजां मोनो आरो जों बर' जानानै नोंथाङा फैनानै नायफैनो हागोन खबर लानो हागोन जुदि मोजाङै माबाथारनोबा औ औ बर' बर'नियाथ' गाहाय गान्नाय हिसाबै जेनेबा आइजोफोरनिया दख'ना आर'नाइ बेफोरनो हौवा फोरनिया गामसा नोंथाङा फैनानै खेबसे नायफैबानो जाबाय औ दे होमबालाय